बिहारके प्रमुख तकनीकके सफलता जे यए ओ हमरा अहाँके ओहिसँ लाभ मिलैए प्रमुख तकनीक जे यए खास कए कऽ पहिला तऽ हम मानै छी बिहारके कृषि विभागमे जे नया नया तकनीक उपलब्ध भेल यए ओहिसँ किसानकेँ लाभ मिलैए ओहिसँ जादातर नया नया तकनीकसँ फसल जादा बहुतसँ बहुत पैदा होइए ओहिसँ किसानमे खुशहाली रहैए आओर सरकारके पास भी जमा होइए अनाज पर्याप्त मात्रामे ई खास कऽ कऽ यए किसानके तकनीकके लिए चाहे ओ पटवनके प्रक्रियामे हुए या बीज हुए नया तकनीकसँ नया किसानके खेती होइए जादा पैदावार होइए आओर बीज तकनीकसँ छै कि कॉफीके उत्पादनमे नया तकनीकसँ बढ़ावा मिलल यए आओर भी नया नया तकनीकसँ अहाँ पैदावार अन्न पानिके जे फसल यए नया तकनीकसँ ओकर कटाइ छँटाइके लिए सुविधा मिलल यए नया तकनीकसँ बहुत सुविधा जतय अहाँकेँ दिनोके दिन टाइम लागैत रहै जादासँ जादा समय लागैत रहै पन्द्रह दिन लागि जाइत रहै उपजल फसलके कटाइ छँटाइमे ओहिमे अहाँकेँ आब मशीन द्वारा तकनीकके द्वारा जे सुविधा यए ओहिसँ हम अहाँकेँ एकसँ दू दिनमे काम भए जाइए आओर ओ उपजल फसल सही रूपसँ तैयार भए कऽ घर चलि आबैए इसभ जे यए सुविधा अहाँकेँ कृषि तकनीकके उन्नतिके कारण उपलब्ध भेल यए सफलता मिलल यए एहि लए कऽ आओर भी उन्नति छै परीक्षण छै जे कृषिकेँ लाभ मिलैए ड्रोन छै कीड़ा जे लागि जाइए किसानके फसलमे ओकरा स्प्रे करयके लेल ड्रोनसँ ओहिपर स्प्रे करैए सपराइ करैए आओर अहाँकेँ रोड बनबैके टेकनीक जे पहिले अहाँकेँ हमरा टेकनीक नहि रहै रोड बनबैके ओ टेकनीकसँ बहुत समय लागैत रहै आब जे यए नया नया टेकनीक द्वारा जे हमरा समय लागैत रहै ओहिमे बहुत हमरा अहाँके बचत होइए ओहि टेकनीकके द्वारा तकर बाद छै यातायातके साधन ओहि टेकनीकसँ हमरा लम्बा दूरी तय करयके सोचय नहि पड़ैए हजारो किलोमीटर हम अहाँ बहुत कम समयमे तय करि लैत छी एहि शहरसँ ओहि शहर अच्छा तकनीकसँ रोड बनल पर अपन यातायात द्वारा बहुत कम समयपर दूरी तय करि लैत छी आओर खाना बनबैमे पहले चुल्हीमे जलावनके इस्तेमाल करैत रही आब जे यए नया तकनीकसँ हम अहाँ करै छियै कि गैस चूल्हापर इलैक्ट्रिकलसँ इलैक्ट्रिकल चूल्हा आबैए ओहि टेकनीकसँ हम अहाँ खाना बनबै छियै आओर धुआँसँ हमरा राहत मिलै छै ई एक नया टेकनीक यए एहिसँ हमरा अहाँ ग्रामीण क्षेत्रमे भी मर महिलाकेँ लाभ मिलैए एहिसँ आओर तकनीक यए जे शिक्षण कार्यमे भी अहाँकेँ टेकनीक लाभ मिलैए नया नया टेकनीकसँ शिक्षण कार्यके लिए लाभ मिलैए ताकि विद्यार्थीकेँ भी अहाँके नया सीखयके लिए मिलय आओर सुविधा हुए ओकरा शिक्षण ग्रहण करयमे